जोंनि ओनसोलाव थोजासे मोनजायैआ सरासनस्रायै आथिखालाव जेंना हिसाबै हमनानै लाजाया जोङो लोंनो थाखाय मोजां गोग्गो दै जानो थाखै मोजां आदार आथिखालाव जों थोजासे मोननो हायो जों मिथिना मोनो गोदोनि दिनाव बिसोसै जों उन्दै समावहाय खमसेखम सेभेन्टि ओइटिनि सनाव जोंनि ओनसोलाव ओंखाम मोनजायै रसा नांनानै थानाय बिबायै बिबायै लामा दबायाव मोनजा रोङै मोनजाया जासे जानानै गोग्लैना थानाय जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि गासै मानसिफ्रा सिकिद जाबा सान्नो गोरों जाबाय मावख्रुबग्रा जाबाय जायनि जाहोनाव दिनै मोनजा रोङालासेनो रसा नांनानै थानायखो जों नुनो मोना आथिखालाव जोङो सरकारनि गेजेरजों गोबां रेशन जानाय मुवाफोरखो सरासनस्रायै रायजो राजानिसिम हरनायखौ जों नुनो मोनो बिसोसै साप्लाइ डिपार्टमेन्टाव भारत सरकारा रेशन कार्टनि गेजेरजों एपिएल बिपिएल एएवाइ बायदिसिना माइरंफोरखो दैथाइ हरो बे माइरङा नखरफ्रोमबो सुबुंनि थाखै थोजासे होननानै रायजो राजाफ्रा सान्ना लादों जेहेथु एएवाइनि गेजेरजों नखरसे नखराव थार्टिफाइभ किजि माइरं होदों आरो बिपिएल कार्टनि गेजेरजों साफायाव बा किजिहै मोनसे परियालाव टुइन्टिफाइभ किजि थार्टि किजि राननानै होदों आरो गावनि सरासनस्रायै मावना मोनाय हाजिरा एबा आबाद मावनानै मोननाय बिनिफ्राइबो जों गोबांखोनो मोननो हायो बेखायनो आथिखालाव जाग्रा मुवानि जेबो आंखाल गैया नाथाय जाहोना जोंहा बेखो सरासनस्रायै साब सिखन जानो जों रोंग' ना रोंङा आदार होयोब्लाबो जोङो साब सिख'नै बेखौ जानो रोङाब्ला जोंनि गेजेराव बेरामा जागोन बेखायनो जानाय आदारफोरखौ सरकारा साप्लाइ होदोंब्लाबो जों बेखौ साखोन सिखोन जानो सोलोंनांगौ दै सरकारा होदोंब्लाबो बेखो जों मोजाङै फिल्टार खालामनानै साखोन सिखोन जानो रोंनांगोन बेखो बवेल खालामनानै लोंनो हानांगोन होनब्ला जों गासै बेरामनिफ्राइ गगोन एखाइनो जोंनो लोंनो थाखाय दै जानो थाखाय आदारल' मोनब्ला जाया जों साखोन सिखोनखो जों सोलोंनो नांगोन होनब्लासो जोङो बेरामफोरनिफ्राय गगोन आरो गावनि सोलेरखौ देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हागोन बेखायनो आं खावलायो जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा साखोन सिखोन जानो थाखाय आरो गोग्गो दै लोंनो थाखाय सोलोंनो लांगौ